गोदोनिफ्राय जोङो जोंनि आइ आफानिफ्रायसो बुंफिननो नांगौ जाहैबाय नालाय गोदो जोंनि आइ आफाया आनासे दुइ आनानि बे आनासे दुइ आनाया बेखो जों लोगो मोनदो आनासे आनानैआव बहुद मोजां सोलिना जादोंमोन खायजिया खुयजिया गैयामोन नांलाय खमलाय गैयामोन बिराद धोरोम नखम दङमोन बिनिफ्राय जेब्ला बे आनासे दुय आनाया जोबबाय जोबनानै एक न'या दुय न'या फास न'या ओरै ओंखारबायना बि समाव बहुद हुखि जादोमोन आरो बे गस्ला गेनजिनि दामा जाबाय आथाना मिथिबाय इनिफ्राय अबेबा बार'ना मिथाय बायना जायोब्ला आनासेनि जानो ना गरनैनि जानो आनासेनि जायोब्ला बुरजा गरनै जाब्लाबो बुरजा जाथ्र' हाया मिथाया इनिफ्राय दा बे आनासे दुय आनानिफ्राय दाथ' जोबबाय नालाय दा खांगालाव फैलायबायना इसमाव बिराद धोरोमसुला रखम मोनदे बहुद मानसियानो फोथायोमोनबो इनिफ्राय माइनि दामा जाबाय थ्रिस थाखा आरो दस थाखा इदिमोन इनिफ्राय दा फैयै फैयै एकन'याआव गोग्लैफैबाय खांगालाव एबार खांगालाव गोग्लैबायदे खांगालाव एकन'या ओंखारनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा थाखा फैसानि दावराव बयबो मिथिगौ साननो थाङोब्ला खिन्थु ओइ आनासे दुय आनायाव जायाखैमोनदे बे आनासे दुय आना जोबनाय लोगो लोगोनो एगन'या दुयन'या फैबाय बिनि उनाव खांगालाव गोग्लैबाय फैसाया आंखाल जाबाय इखे बयजोबो नांलाय खमलाय फैसानि थाखायनो बिनि उनाव जादों मोजां सोलिनो हायाखै इदि जाहैदो दा फैयै फैयै एगन'या दुय नयाबो जोबनो हमबाय दा मसथ' खरम'निथियाव गोग्लैबाय इ खलिया माब्ला जोबगोन इखौ रावबो मिथिया मोनथाम जुग मोननै थांबाय फ्रथम जुग मोनसे आर नै दिथिय' जुगमोनसे थांबाय दा थ्रिथिय' दा गोग्लैफैना दङो जुगा बे जुगाव मा जागोन रावबो मिथिया इ जुगाव जुदि हायोब्लासो हाबाय हायाब्ला गैलिया थैजोबनोबो हागौ मस्थ' नांलाय खमलाय दानलाय सुलाय गोग्लैना दं बे खलि जुगा जुदि जोबोब्ला बिराद मोजाङाव फैनो हागौ इदि इनिफ्राय दा इदिनो आरो जोंनि जायगायाव बिबायदि मोजां सोलिना दंबाय दं दा बर्थ'मान रावजोबो हिंसा निनदा गैया खोब मोजाङै सोलिना दं इनिफ्राय दा जोंनिया आंनि बुंनाय बाथ्राया जाबाय बेखिनियाव फोजोबना दोनबाय आं